आमच्या घरांत पयली एल जी टी वी आशिल्लीत ती सुमार पंदरा वर्साच्यान आमच्या घरांत आशिल्ली ती चलताली तशी बरी आनी तशी तिची कांय प्रोब्लेमय जायनाली खूब वर्सांनी आमी एल ई डी टी वी घरांत हाडपाचें चितलें आनी जेन्ना आमी एल ई डी टी वी हाडपाची आशिल्ली तेन्ना लोकांनी आमकां खूब सांगले की ताचो तो स्पिकर बरो आसा तशेंच ताची पिच्चराची कॉलीटी बरी आसा मागीर तेतूंत कितेंय पळोवपाक जाय जाल्यार आमकां तें बरें प्रमाणांत पळोवपाक मेळटा पूण जेन्ना आमी ती प्रत्यक्षांत हाडली तेन्ना ताचे आमकां वेगळेंच पळोवपाक मेळ्ळें हेर हेर टिवीया परस तेंतूत आमकां क कमी कमी ताचो बरेपण पळोवपाक मेळ्ळे जशें ताचो स्पिकर आसा तो रोखडोच पाड जालो तशेंच ताची जी पिच्चराची जी कॉलीटी आसा ती आमकां ब्लर दिसपा लागली मागीर खूब तेपा प्रमाण ताचेर काळे काळे लायन येवपा लागल्यो तशेंच वांगडा आमकां म्हयन्या म्हयन्या जी आसा आमकां ती ताचो खर्च वाडपा लागलो कारण म्हयन्या म्हयन्याक आमकां ती परत सारकी करपा पडली पडटाली जे आमकां दिसताली की ती हेर आमकां बऱ्या पडटली पूण तेचो आमकां चड प्रमाण खर्च जावपाक लागलो आमचो वेळ तितलो वचपाक लागलो तसोच भुरग्यां खातीर भुरगे तेतूंत टी वी चड पळोवपाक लागले आनी शिकपाक उण्याक लागली देट्स हाव खूब वर्सानी आमी ती बदलुपा चितली